पानी गी फिल्टर करना जां प्यूरीफाई करने आस्तै ते इ'यां काफी तरीके हैन पर जि'यां अगर असें उत्थुआं पानी आंदा होऐ कुतै बी पानी आंदा होऐ ते उस्सी अगर असें फिल्टर करना होऐ तां अस सारें शा पैह्लें जेह्का सारें पता होंदा की पानी की अस गड़काई सकदे काफी इजी ते काफी इ'यां मतलब कि सारें आस्तै सौखा पानी कि तुस गड़काई ओड़ो ते गड़काइयै फ्ही भां तुस छानी लाओ ते भामें निं छानो क्यूंकि फ्ही जिसलै ओह् थोह्ड़ा इ'यां नार्मल पीने लायक होई जा ते उस्सी तुस उसदा तुस सेवन करी सकदे फ्ही दुआ होई गेआ तुस अगर पानी अगर तुसें आह्नदा क्लोरीन टेब टैबलेट थ्होंदी मतलब कि टिक्की थ्होंदी क्लोरीन दी ओह् तुसें ई मेडिसिन आह्ली शाप दा थ्होई जानी ते उस दूकान उप्पर क्लोरीन दी टिक्की आह्नियै ते ओह् पानिये च पाई ओड़नी ते उसदे कन्नै बी पानी केह् होंदा जेह्की बी ओह् उसदे च जेह्के बी जर्म बैक्टीरिया होंदे ओह् बी सारे मरी जंदे ते ओह् बी पानी प्यूरीफाई होई जंदा फ्ही त्रीया होइया कि तुस अगर उस्सी पानी गी केह् छानो छानो अगर तुस उस्सी पानी गी दपट्टे कन्नै ते तां बी केह् आखदे पानी जेह्का ऐ फिल्टर होन दे चान्स होंदे उसदे ते हां एह् न